हमरा आरके यही ठेठी भाषा बोलै छियै यही जानै छियै फोनो अरपर यही भाषामे बात करै छियै बाहरो आर जाइ छियै तऽ यही भाषा बोलै छियै ठेठिए हिन्दी आओर नहि बोलै छियै बंगालिक भाषा जे बोलै छियै बंगालीक सभके ओ सभके भाषा नहि समझै छियै नहि जानै छियै यही भाषामे बोलै छियै छै छू बाल बच्चासभ यही भाषा बोलै छियै फोनोपर जतय बात करै छियै यही भाषामे बात करै छियै यही भाषा हमरा अरके ठीको लगै छै सुनयमे यही भाषा बात करयमे ठीक लगै छै करै छियै

हमे ने मेहमान जतय जाइ छियै ओतहि यहीसभ भाषा बोलै छियै ठीक लगै छै बात करयमे यही भाषा सभ सभसँ बंगाली नहि जानै छियै नहि बोलै छियै नहि हमरा आरके केना होइ छै बात करलहुँ लोक बंगाली नहि बोलै छियै ठेठिएमे बात करै छियै